हॅलो मेंडीस फार्म ओ हाय म्हाका न्ही रिट हांव एक रिटेलर म्हाका न्हू नुस्तें जें तुजे कडल्यान नुस्तें घेवन हॉटेलांनी घालूंक जाय आसलें ओके सो तुज तुजे कडे कसलें कसलें नुस्तें आसा तुम तुमचे कडेन अशें फ्रॅश येता सारकें तो हॉटेल सून आं ओके ओके म्हाका सगल्यांचो असो पन्नाशेक हजारांनी किलो बीन अशें म्हाका मेळटलें कितक्याक पडटलो म्हाका पन्नास किलो ओके माक मागीर डि डिस्कावंट बीन मेळपाक ना म्हाका तुजे कडल्यान हांवेन जर अशें खूब अशें कंटिन्युअसली बीन घेतलें जाल्यार बरें हा तूं तू तुजे कडे अशें मागीर ओकेजनली नुस्तें मेळटा की सगळें अशें सी सपोज हांवें डिमांड केलो आतां फायल्या उठून म्हाका सुंगटां जाय आनी मा मार्केटान तीं सिजनल चलता जाल्यार बी म्हाका मेळपाक ना हां ओके ओके आनी से इन केस म्हाका खंयचे दुसरे नुस्तें बीन जाय जाल्यार तें बीन मेळटलें हां बरें आनी म्हाका कसली आनी गरज पडल्यार आमी फो फोन मारता तुका